ॿारहं मई उणिवीह सौ असी अठ अक्टूबर उणिवीह सौ अठहतरि अठ नवंबर उणिवीह सौ पंजहतरि पंजवीअ जुलाई ॿ हज़ार ॾह टे अगस्त ॿ हज़ार पंज